हैलो हा तव्हां टूरिस्टर था ॻाल्हायो अछा तव्हांखे यादि आहे तव्हां उन ॾींहुं न असांखे घुमाइणु वठी हलिया हुआ टॉडगढ अजय नगर में हा त आहे न असांखे छा ॿियो किथे बि वञिणो हो त तव्हां छा आहे न असांखे ॿियो घुमाए सघंदा अछा अछा हुन खां पहिरीं मां तव्हांखां पुछां थी की पंहिंजी जीअं राजस्थान में माना खाइण जूं शयूं कहिड़ियूं आहिनि माना सुठियूं आहिनि प्रसिद्ध आहिनि तव्हां छा मूंखे उन्हनि जे बारे में थोरी जानकारी ॾींदा अछा

अछा अछा अछा अछा अछा

हा अछा त उन्हनि में टेस्ट त ॾाढो हूंदो अछा अछा अछा अछा और घुमण लाइ और घुमण लाइ कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं फेम्स आहिनि हिते अछा अछा हा त हू ॾाढा प्रसिद्ध ऐं फेम्स हूंदा

अछा अछा अछा त हिन सिंधी सिंधी खाधो त ॾाढो फेम्स आहे पंहिंजो सिंधियुनि जो ॾाढो फेम्स खाधो आहे हा और टेस्ट बि ईंदो आहे हुन में ॿियो कंहिं खाधे में त टेस्ट बि कोन अचे थो जो सिंधी खाधे में आहे हा हा ई अछा अछा हा हा हा भाई भाई जीअं कंहिंखे बि खपे हूं खाई थो सघे मतिलबु कोई हो कान थींदी आहे न हा तव्हांजो अजमेर शहरु त ॾाढो वसियलु आहे कुझु न कुझु न त हा हा हा हा हले ठीकु आहे ठीकु आहे बसि इहो ई पुछिणो हो